आरव अर्जून रोहन करन आदित्य संजय विवेक देव राजेश विशाल अशोक अमित प्रणव रवी दिनेश अनिल गोपाल श्याम सुरेश हर्ष मनीश राहूल सुरज महेश निखील समीर विनय दिपक मुकेश अंकीत गोविंद पार्थ शंकर अभिनव संदीप रमेश यश आकाश ओमकार सिद्धार्थ अजय क्रिष्णा प्रकाश कुनाल इशान उदय चेतन मोहन हेमंत अमर आराध्या काव्या मीरा आदिती स्नेहा रिना अंजली प्रिया सीता राधिका लता नेहा पुजा कोमल निशा मनीशा वंदना स्वेता दिपा जया रेखा राधा अल्का लिला सुमन तन्वी गायत्री भावना सुप्रिया उमा सोनाली विद्या चित्रां अनुजा कल्पना मधुरी रोहिनी वर्षा स्वाती अम्रिता पल्लवी संध्या रुपा कुसूम श्रुती दिव्या आशा तारा सविता हेमल